हांवें एका दुकाना वेल्यान कॉटनची साडी घेतिल्ली ती साडी हांवें वॉश केली पळय घरा तेन्ना इतली मोटवी जाली ती आनी सामकी ताची मिटरूय म्हाका दिसता कमी आशिल्लें म्हाका तें तर न्हेसपाक पावना